ایسے تو کچھ خاص وجہ نہیں ہوتی ہے گھومنے کی بٹ مجھے گھومنا بہت پسند ہے اچھا لگتا ہے اس لئے میں کبھی شملہ منالی ممبئی ڈیلی بنگلور وغیرہ جاتا رہتا ہوں اور اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ری ریلیٹوس رہتے ہیں وہاں پہ بہار وغیرہ میں اکثر جایا کرتا ہوں اور مجھے گھومنا بہت اچھا لگتا ہے میں ابھی جیسے لاسٹ ٹائم شملہ گیا تھا تو مجھے نیچر سے با بہت زیادہ لگاؤ ہے مجھے میں اکثر جو ہے گھومنے جاتا رہتا ہوں